جی ہاں بالکل اردو میں کئی دلکش الفاظ ہیں جیسے آب گنا شیشے کا برتن جو نازکی دکھاتا ہے رشک قمر چاند کا حصد کسی کی بے مثال خوبصورتی بیان کرتا ہے خمیازہ برے نتیجے کو کہتا ہے قلب مضطر بیچین دل ہے چہچہانا پرندوں کی سریلی آواز ہے کچھ دلچسپ فکر یہ ہے دم میں دم آنا یعنی تھوڑی راحت ملنا پانی میں مدانی ڈالنا بے فائدہ کوشش ہے خوابوں کے شہر میں رہنا خیالی دنیا میں رہنا ہے چراغ تلے اندھیرا دوسروں کو نصحت اور خود عمل نہ کرنا دل دریا سمندر گہرے پیچیدہ شخصیت یہ الفاظ اور فقرے اردو کی خوبصورتی اور گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں ہر ایک اپنی جگہ ایک خاص معنی اور ثقافتی پہلو رکھتا ہے